सवेरे उठि कऽ हम अपन काम धन्धासभ करै छियै जे हमर काम हइ करयके सभ अपन करि लै छियै अङ्गना घर पानि पनघट सभ अपन कऽ कऽ आ ओकर बाद गरम पानि कयलहुँ गरम पानि कऽ कऽ फेर ओकर बाद अपन मूँह धोलहुँ मूँह धोऽ कऽ पानि पीलहुँ गरम फेर अपन गीत उतके अपन अभ्यास कयली गीत गाबयके अपन अभ्यास कयली अभ्यास अपन कऽ कऽ ओकर बाद अपन गीत हमरा तऽ भगवान उगवानके नाम लेली आ गीत गाबयके हम जहाँपर आब काली जीके जकर गीत गाबयके होइ हइ सभ गबै हइ ब्याह शादीमे मूड़न तूड़नमे ओहि सभमे अपन गयली जब गेस्टसभ गेल तब अपन ओहि साथे लागल अपन गयली गीत मूड़नमे विवाहमे एहि सभमे अपन गयली मूड़नोमे अपन गयली तब जे भेल तऽ अपन गयली आ नहि तऽ अपन ब्याह शादीमे गेल तब अपन गयली आ गा गीत गाबयके अपन कोशिश कयली अपन जहाँ गेली वहाँ जे गीत गानाके अपन जहाँ गयला सभ मूड़नमे पूजा उजामे चाहे मन्दिरमे जहाँ पूजा भेल ओहि जगहपर गेली अपना अभ्यास कयली गाबयके तब गयली आब बस हम इतने कहै छी